हिंदी भाषा एक कोस्टन होता है जैसे कोस्टन में सिखाया जाता है दादा दादी सिखाते है कि बेटा ये हिंदी भाषा ऐसे बोला जाता है क ख ग घ अं अः ये सब पढ़ो और फिर अम्मा कहो पापा कहो दादा कहो दादी कहो चाचा कहो ये भी कहते हैं सब सिखाते हैं बचपन में छोटे छोटे रहते थे तो यहाँ पे जब हम दो चार साल के हो जाते थे तो वहाँ जाते थे एडमीशन करा देते थे एडमिशन कराने के बाद जाते थे स्कूल में पढ़ाते थे मास्टर मास्टर बोलते थे बेटा पढ़ो क ख ग घ अं अः तो हम लोग क ख ग घ अं अः पढ़ते थे फिर उसके बाद कक्का किक्की कुक्कू के कै को कौ कं कः वे भी बताते थे वो भी हम लोग पढ़ते थे कक्का किक्की कुक्कू और फिर मास्टर लोग बताते थे कि पढ़ो ध्यान से किताब में पढ़ो ध्यान से पढ़ो देख के पढ़ो उसको लिखो हर एक चीज भाषा सीखो कौन अंक का कैसा है कौन कैसा नहीं है तो लोग हम लोग पढ़ते थे लिखते थे हर एक चीज देखते थे तो कक्का किक्की तो ज़्यादा याद था क ख ग घ ङ्ग वो भी बहुत अच्छा याद आता था पढ़ लेते थे हिन्दी भाषा में हर एक चीज के लिए